اردو زبان تہذیب سا ثقافت اور ادبی ادبی ورثے کی آئینےدار ہے اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے آج سے پہلے ہمارے زمانے میں ہم جو ہم جو ہم جو بھی چیز پڑھائی کرتے تھے وہ ساری چیزیں اردو میں ہی پڑھائی ہوا کرتی تھی میں نے بہت اچھے سے اردو پڑھائی کی ہے میری کوشش تھی کہ میرے بچے بھی اردو کی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اردو اردو ایک بہت ہی اچھی اور آسان زبان ہے جس نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اردو کا استعمال کرے اردو جو ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اگر صرف اردو میں ہی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ہی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اور ہم ان سے اچھی طرح بات کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری آسانیاں آئی ہے